ہمارے یہاں کے مطلب سڑکیں روڈیں خراب ہیں یہاں کے روڈ خراب ہے یہاں مطلب بس نہیں ہے بس گاڑی ہے تو مطلب اپنے منمانی چلاتے ہیں انسان سے بہت مطلب زیادہ پیسے لے لیتے ہیں یہاں اپنا مطلب دماغ لگاتے ہیں دماغ کا استعمال کرتے ہیں مطلب ہم کو بہ سفر کرنا بہت اچھا لگتا ہے کہاں میرے کو مطلب کہیں بھی جانا اور گھومنے میں سفر کرنا مطلب جیسے ہم نانی کن جاتے ہیں نانی کا گاؤں بہت اچھا لگتا ہے گھومنے کے لیے جاتے ہیں ہر چیز ایک دیکھتے اچھا لگتا ہے گھومنے سے آدمی کو مطلب دل بہلتا دل بہلتا ہے آدمی کو اچھا لگتا ہے مطلب سفر کرنی چاہیے انسان کو جانی چاہیے ہر چیز کا مطلب ماحول کو دیکھنی چاہیے کہ کہاں کی ماحول کیسی ہے مطلب ایک جگہ رہنے سے انسان بور ہو جاتے ہیں ہمارے یہاں مطلب گاڑی گاڑی مطلب سڑکیں بہت خراب ہوتی ہیں سڑک مطلب گاڑی ہوتے ہیں تو گاڑی نہیں ہو بس ہوتے ہیں تو اپنے مطلب آدمی وہ اپنے منمانی چلاتے ہیں مطلب انسان سے مطلب پیسے لے لیتے ہیں مطلب یہاں اپنا قانون لگاتے ہیں مطلب ایسا نہیں کرنی چاہیے یا سرکاری مطلب سرکاری ہر سرکاری مطلب روڈ ہے انسان کو مطلب بنانی چاہیے تو مطلب اچھے سے بنانی چاہیے تاکہ انسان کو دقت نہ ہو ہر چیز کی مطلب اب آدمی کو مطلب پورا کریں مطلب یہ صحیح رول نہیں ہے مطلب کہ آدمی اپنا منمانی چلانا مطلب یہ اچھا نہیں لگتا ہے انسان کو اپنا مطلب